جی ہاں بہت سارے جگہ ایسی ہیں جہاں پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے جیسے کہ راجستھان میں بہت سارے جگہیں ایسے ہیں جہاں پر پانی ملنا بڑا مشکل ہو رہا ہے لوگ دور دور تھوڑے سے پانی کے لیے سفر کرتے ہیں اسی طرح بنگلور میں بھی پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے تو ہم اپنے علاقے میں یہ کوشش کرتے ہیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو کہ کم سے کم پانی استعمال کیا جائے اور لوگوں کو بھی جاگروک کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں میں فضول خرچ پانی نہ کریں بلکہ جہاں ضرورت ہو وہیں پانی خرچ کریں بیجا پانی کا استعمال نہ کریں